आंखौ मुहि होनानै गुबुन मोनसे धोरोमानो जादों बुद्धिजोम एबा बुद्धिस धोरोम मानोना बे बुद्धिस धोरोमनि सुबुंफ्रा गोबाङानो बुद्धिस धोरोमनि बोसोन बादि थाबायो बेनि बिनि बिसिनि बोसोनफोरा जोबोद सिमपोल बा खुनु हिंसा अहिंसानि खोथाखौ बिसोरो अहिंसानि सोमोन्दै बिसोर फोरोङो बिसिनि धोरोमानो वार्ल्डआव बयनिख्रुइ सान्थिसिन धोरोमखौ आं नुनो मोनो बिनिखायनो आंखौ बे धोरोमआ बुद्धिस धोरोमआ मुहिहोयो आं गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्रायबो माखासे गोबां गोबां माखासे गोबां खोथा सोलोंनो मोन्दों एबा मोनो ओह गासिबो धोरोमानो मोजां खोथाखौनो फोरोङो धोरोम बिजाबफ्रा नाथाय मानसियासो गाज्रि मावो मोनसेबो धोरोमआ गाज्रि बोसोन फोरोङा जेरै गुबुन धोरोमनि हुनुमान हुलुमानखौ हुनुमाननि खेरेक्टारखौ आं मोजां मोनो आं उन्दैफ्राय नो हुलुमाननि माखासे सस बिउफोरखौबो आं नायोमोन बेयाव हुनुमानआ गोबां मोजां बोसोन होनाय दं जेरै रामा कृष्णनि धोरोम सिथारामनि माखासे ससफोर काहानिफोर बेयाव बेयाव नायब्ला गोबां बाथ्रा जों सोलोंनो हायो जैरै रामआ हुनुमानखौ बुङो जे रागाया मानसिखौ धंस कालामो अहिंसा अहंखारआ बेखायनो जों अहिंसा अहंखारखौ लानो नाङा बेफोरबादि गोबां बोसोन मोजां बोसोनफोरखौ आं सोलोंनो मोन्दों

गुबुन धोरोमनि आं बैसागुफोर फोरबोखौबो फालियो मानोब्ला आं रंजानो मोसानो मोजां मोनो